जि'यां कि तुसेंगी आ'ऊं दस्सना ऐ के साढ़ै जेह्ड़े पंज डिस्ट्रीक्ट होई गे जि'यां कि उधमपुर होई गेआ इक ओह् इक जम्मू होई गेआ इक रामबन होई गेआ होर इक रामनगर होई गेआ इक साम्बा होई गेआ